جی ہاں میں الرجی کے کچھ خطرات سے واقف ہوں الرجی ایک ایسی حالت ہے جس میں جس میں غیر نقصاندہ مادے کے خلاف ایک بہت زیادہ رد عمل کا تجربہ کرتا ہے یہ رد عمل مختلف ہو سکتا ہے لیکن یہ عام طور پر چھینکیں ناک بہنا آنکھوں میں جلن جلد کی سوزش وغیرہ ہوتے ہیں الرجی کے کچھ خطرات جیسے کہ شدید رد عمل کھانسی سانس لینے میں دشواری سینے میں تکلیف زبان میں گلے کی سوزش چکر آنا یا بیہوشی بھی ہے اگر آپ کو الرجی ہو جائے تو اس کے کچھ بچنے کے طریقے ہیں ان چیزوں الرجی ہو جائے تو آپ ان چیزوں سے بچیں جس سے آپ کو الرجی ہے اس چیز سے واقف رہیں تو آپ اس چیز سے آگاہ رہیں تو آپ اس سے دور رہ سکیں گے الرجی سے بچنے کے لیے آپ ڈاکٹر سے بات کریں کہ آپ اس سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں اور اس الرجی کو ختم کیا جا سکتا ہے یا نہیں اگر آپ کو الرجی کا حملہ ہو جائے تو فوری طور پر طبی امداد حاصل کریں دوا خانے پر جائیں اور ڈاکٹر سے ملاقات کریں